हेल' खुलुमबाय

आंनाव बायसाइकेला हिर'नि दङ आरो स्काइनि कम्पानिनि दङ दानि मोननै कम्पानियानो सालु जानानै दङ नोंथाङा औ नोंथाङा मा कम्पानिनिखौ मोजां मोनो औ जोंनाव दङ सार जोंनाव बे भेराइटिनि दङ जोङो हिर'नि गियारगोनांखौ जों लायो नोंथाङा गियारनि मा रेन्जनिखौ लानो सान्दों एबा बिसिबां बेसेन रेन्जनिखौ

औ नोंथाङा जागोन नोंथाङा बे अर्डारखौ दिनैनो बुकिं खालामगोन ना नोंथाङा नायफैगोन साइकेलखौ औ नोंथाङा माबे सानखालि नोंथाङा नायफैनो बेखौ आंनो डेटखौ हरदो आङो बे टाइमखौ आङो नोंथांनो फ्रि राइडनि थाखाय आङो ट्राइल राइडिंनि थाखाय आङो बुकिं खालामसै नेक्स्ट मानडेयाव ना औ नोंथांनि मोजां मुङा मा मोनलाय हादुंगोरा ब्रह्म औ नोंथांनि एड्रेसखौ बुंनो हागोन औ औ नोंथाङा बे नाम्बारावनो वाट्सएप दंखायो नङा होमबा औ जोङो नोंथांनो बे जोंनि बायदि भेराइटिनि जोंनि बायदिसिना बे भेराइटिनि गोबां भेराइटिनि साइकेल फोरखौ जोङो नोंथांनि वाट्सएपआव जोङो हरनो हागोन जोङो औ नोंथाङा नोंथाङा बासिनानै जोंनो बे साइकेलनि नै बे कालार एबा नै बे माबाखौ नोंथाङा वाट्सएपनि थ्रुयैबो जोंनो खोन्था हरनो हागोन लोगोसे नोंथाङा सानडे खालि फैनानै नायफैनो हागोन जोंनियाव कल खालामनायनि थाखाय औ औ स्टकआव एभेलेबोल जोंनाव जा दङ बेखौ जों नोंथांनो मडेलस्फोरखौ हरगोन जोङो सानडे सिमनि गेजेराव जोङो रेडि खालामनान दोननोसै नोंथाङा जोंनि बे साइकेलखौ नोंनो मानडेयाव फैनानै नायफैनानै लगे लगे जोंनिफ्राय लांनो हागोन अर्डारखौ औ टेस्ट राइडखौ जोङो टेस्ट राइडनि सुबिदायाबो जोंनाव दङ नोंथाङा टेस्ट राइडखौबो लानो हागोन ओइदिननो जोङो फिक्स खालामनानै होगोन नोंथांनो औ जागोन दे नोंथां गोजोनथों नोंथाङा जोंनियाव कल खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोनथों